ہمارے علاقے میں مچھلی پکڑنے والے کی ایک ذات ہوتی ہے وہ جس کو ہم لوگ گوری بولتے ہیں وہ لوگ مچھلی پکڑتے ہیں اور بہت محنتی ہیں بہت محنت کرتے ہیں وہ لوگ اور وہ ہمارے یہاں وہ یہ نہیں ہے کہ وہ چھوٹی ذات ہے تو ایسا نہیں ہے ہم لوگ اس کے سکھ دکھ میں ہم لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے سکھ دکھ میں وہ لوگ بھی آتے ہیں اور کوئی ایسا ہم لوگ کا پارٹی ہوا فنکشن ہوا تو اس میں بھی وہ لوگ شامل ہوتے ہیں ہم لوگ بھی شامل ہوتے ہیں اس علاقے میں ہم لوگ اچھے طریقے سے رہتے ہیں کوئی دقت نہیں ہے اور وہ مچھلی پکڑنے والے جو ہیں اور وہ مچھلی پکڑنے کا کام کرتے ہیں بہت بڑھیا محنت کرتے ہیں اور ندی کے کنارے مچھلی پکڑنے کے تلاش میں وہ پڑے رہتے ہیں مچھلی پکڑتے ہیں اور وہ جو ہے بہت محنت کرتے ہیں مچھلی پکڑنے میں وہ لوگ اور پانی میں اچھی طریقے سے مچھلی پکڑتے ہیں وہ لوگ جو ہے مچھلی کا ہی کام ہے ان کا وہ محنت کرنے میں پیچھے نہیں ہٹتے ہیں بہت اچھے لوگ ہیں وہ لوگ مچھلی پکڑتے رہتے ہیں اور ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں جاتے ہیں دکھ سکھ سکھ دکھ میں کھڑے رہتے ہیں اور مچھلی بھی خریدتے ہیں ہم سے ہم لوگ مچھلی خریدتے ہیں اور یہ مچھلی کا جو ہے کام لوگ اچھا سا جانتا ہے اور اچھا مچھلی پکڑتے ہیں اور بڑا بڑا بھی مچھلی پکڑتے ہیں وہ چھوٹا مچھلی بڑا مچھلی جو بھی پکڑ کے لاتے ہیں ندی سے اور پکڑتے رہتے ہیں اور ہماں ہم لوگ یہاں جو ہے مچھلیوں کا جو ہے وہ لوگ کمی نہیں ہونے دیتے ہیں اور اچھا ہے مچھلی کا کام کرتے ہیں اور پیسے جو ان لوگ کا کام پیسے کماتے ہیں مچھلیوں سے ہی وہ لوگ پیسہ کماتے ہیں اور کمان راجن پور بازار میں وہ یہاں سے جو ندی سے مچھلی مار کر کے راجن پور بازار وغیرہ میں بیچتے ہیں اور وہاں سے نہیں ہو تو وہ سارا ہمارے یہاں بازار ہے بلوہا وہاں لے جا کر کے بیچتے ہیں اور گاؤں گاؤں بھی بیچتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو اور جو بھی آدمی ہے جو مچھلی کمی نہیں ہوتی ہے وہ لوگ کی وجہ سے مچھلی پکڑ کر کے وہ کھلاتے رہتے ہیں اور جو ہے